देखिऔ कृषिमे जे आइ हमरा जे सभसँ महत्वपूर्ण चीज बुझाइए ओ फर्टिलाइजरके इस्तेमाल अत्यधिक आ ट्रेक्टरके इस्तेमाल हमरा न मशीन हटबऽ पड़तै मैदानसँ एहि दुआरे की भऽ रहल छै तऽ गायके हमसभ महत्व कम कऽ रहल छी लगातार किआकि आब हमरा बरदके जरुरत नहि छै तऽ गायसँ पहिने बरदो भेटैत रहय आब सिर्फ दूधेटा चाही आ जखन दूधे पर स्पेशिफिक इन्टेंशन रहतै तखन हम देशी गायके पोषबै किया जर्सी गायक पोषऽ लागलैए लोग आ जर्सी गायके बरद जे छै से हर जोतए लेल कारगर नहि होइ छै मजदूरके आभाव छै इण्डस्ट्रियलाइजेशन दुआरे जे दोसर प्रान्तमे मजदूरसभ चलि जाइत छै खेती करऽ लेल दोसर प्रान्तमे चलि जाइत छै अपना अहिठाम चकबन्दीके आभावमे रकवा ततेक छोट छोट छै जे ओहो एकटा परेशानीके विषय छै तऽ हमरा लगैए जे कृषि भविष्य तखने सुरक्षित हेतय जखन आपस हर बरद पर घुरीए आ ट्रेक्टर आ मशीनके हटबियै किआकि मैनपावर बहुत जरुरी छै हाथसँ खेती केनाइ बड्ड जरूरी छै